हैलो आं फिर केह् चला दा

आं आयूर्वेदिक सैंटर दा बोल्ला नै अस आं सिरै ई दर्द ऐ आं रियासी बैठे दे चार बजे इत्थें बी बैठे दे आं नेईं नेईं ऐल्लै टैम केह् होआ दा साढ़े बारां होआ दे ते आई सकदे अगर उऐ नेहीं परेशानी ऐ ते साढ़े कश जां आई सकदे रुट्टी बाद च बी खाई लैगे बस ठीक ऐ भी ब्रेकफॉस्ट नना सबेरे दा कीते दा नेईं जां सबेरे दा कोई नाश्ता कीते दा जां नेईं ते आओ दिक्खने आं जो बी ऐ ट्रीटमेंट साढ़े कश आओ तुस ते ठीक नेईं नेईं चार क बजे तगर